म्हाज्या लेखनाचो प्रक्रिय हो सादोसो आसा म्हाका कितें गोश्ट बरयन दिसली जाल्या हांव पुस्तक घेतां आनी बरोपाक लागतां बरयता बरयता काही ज्यो काहीश्यो चुको जाता म्हणून ड्राफ्टय करता अशें प्रोफेशनली म्हणून इतलें ड्राफ्ट करचें पडटा पूण चुकोन सुदारपा खातीर एक दोन तीन ड्राफ्ट तरी आसताच मागीर ते ड्राफ्ट हांव म्हज्या वडिलांक दाखयता म्हजे टिचरीक विचारता नाल्या म्हाज्या खंयच्याय फ्रेंडाक दाखयता तेंकां तीं म्हाका सल्लो दितात की हांव तो ड्राफ्ट आनी कश्या बऱ्या बशेन बरोपाक शकतालें नाल्यार एक शब्द सोडून हांव खंयचो दुसरो शब्द घेवन तें कशें सेन्टेन्स फ्रेम करपाक शकताली असल्यो खुबश्यो गोश्टी ती म्हाका सांगता नाल्या एकएकदां म्हाजी फ्रेंड्स सुद्दां म्हाका सांगता की हांवेंन जर त्या सेन्टेंसा ऐवजी दुसरो खंयचोय एक सेन्टेंस घेतिल्लो जाल्यार ती कविता कितली बरी दिसता आशिल्ली नाल्या केन्ना केन्ना काहीशे गोश्टी सुचना सुद्दां जाल्यार हांव म्हजे टिचरीक विचारतां असो तेंचो सल्लो घेवून आनी बारीक मोठी चुका सुदारून हांव म्हजी सुंदरशी कविता तयार करतां आनी मागीर ती जर म्हाका खंय कम्पिटिशनां दिवपाची आसत जाल्या थंय दिता कारण स्वता खातीर आसता जाल्या स्वता जवळूच दवरता अशी प्रक्रिया व्हडली नासता पूण कविता जितली मनांतल्यान येता तितली आनी कशीच प्रोफेशनली बरोपाक शकता हें म्हाका समजून आयलां